ہیلو سلام علیکم و رحمت اللہبرکاتہ ہم پٹنہ سے بول رہے ہیں ہم پٹن سے بول رہے ہیں فاطمہ ہم جیسے گھومنا چاہ رہے ہیں ارریا عرریہ ضلع وہاں جیسے گھومنے کی پارک ہے اور کیا کہتے ہیں گھومنے کے باغات وغیرہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سنے ہیں سننے میں آیا ہے قلعہ ہے جلال گھرھ میں جیسے وہ گھومنا ہے اس کے آس پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں ج ہم کو دیکھنا ہے کیا آپ گھما سکتے ہیں مجھے ایک کار چاہیے اچھا ہاں ہوٹل بھی چاہیے ہم لوگ سات لوگ ہیں سات روم چاہیے کم سے کم دو تین دن رہنا ہے تین دن

ہاں ہاں ٹھیک

کھانے پینے کا اچھا کھے پینے کا چے تو

اچھا اس میں کوئی ہاںاں کچ کارڈ ڈرائیور کوئی کھاتا پیتا وہی سب چز نہیں ہونا چاہیے بالکل اچھے ہونا چاہیے شراب رابت ن نہیں کتا ہے

تو اچھا پارک بھی ہوگا وہاں پہ ڈائنگ ٹیبل وغیرہ سب اچھا

کار میں ہے آپ کا اے سی وغیرہ رہے گا نا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اور پیمنٹ آپ کو پہلے چاہیے کہ بعد نہیں چاہیے آ کر کے دک ٹھیک ہے آنے کے بعد ہی آپ کو پیمنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے